हेलो हेलो नमस्कार बोलिए यहाँ पर जो है हम बाहर से आए हैं हाँ यहाँ पर जो है दो चार दिन जो है ना हम हम घूमे घूमने फिरने के लिए आए हैं यहाँ पर कोई ऐसा घूमने का जगह है

जहाँ अच्छा जगह हो वहाँ जाएंगे घूमने के लिए

अच्छा वहाँ पर वहाँ पर जाने में कितना खर्च पड़ जाएगा कितना भाड़ा किराया दो सौ अच्छा हाँ रूम रूम काहे के लिए लेंगे आए हैं घूमने के लिए कहीं पर रहेंगे थोड़े ना आज यहाँ घु हाँ हाँ नहीं दो दो चार रोज रहना है कहीं एक जगह रूम जो है ना ले लेंगे स्थायी हो कर और जो है दो रोज तीन रोज रहेंगे एक ही जगह और जहाँ जहाँ अच्छा जगह है बताइए वहाँ वहाँ घूमकर फिर चले जाएंगे अपना गाँव जो कहाँ बोले जोगबनी अच्छा अच्छा जगह है वहाँ जाने वहाँ जाने के लिए खर्चा कितना पड़ जाएगा ओ दिन भर लग जाएगा जाने में कुमारखण्ड कुमारखण्ड से जो है दिन भर लग जाएगा जाने जाने में

मुरलीगंज बस से तो कुमारखण्ड से जाना पड़ेगा ओ अच्छा ठीक है तब ठीक धन्यवाद